हलो जय झूलेलाल दीदी हा हा अच्छा अच्छा तव्हां मूंखे तव्हांजो पहले नालो ॿुधाए सघंदव तव्हां तव्हां किथां जा रहंदड़ आयो अच्छा त हाणे मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां असां हिकु योगा सैंटर हलाईंदा आहियूं तव्हांजे राम नगर कॉलोनी में ई सिंधू वाड़ी में तव्हां पहले कॾहिं योगा कंदा आहियो जामु प्राणायाम वग़ैरह कंदा आहियो तव्हां कुझु अच्छा त तव्हांखे त तव्हांखे त हुननि योगा या प्राणायाम जो बैनिफिट्स छा छा हूंदा आहिनि हुननि जी त तव्हांखे जानकारी मिलंदी हूंदी हूंदी तॾहिं बि मां तव्हां खे ॿुधाए छॾियां जीअं अच्छा मूंखे तव्हां इहो ॿुधायो तव्हां ब्लड प्रैशर या थायरॉइड जी कुझु तक़लीफ़ आहे तव्हांखे या तव्हां कोई तव्हांजी कोई गोरी चालू हुजे अच्छा अच्छा ठीकु आहे कोई वांदो नाहे ॾिसो तव्हां योगा कनि चालू कंदो तव्हांजी रोज़ जी दिनचर्या में योगा अगरि चालू करे था छॾो त तव्हांजी शरीर लाइ जाम फ़ाइदा आहिनि तव्हां तव्हांजो परिवार मिली जुली करे योगा कंदो रोज त तव्हांजे शरीर लाइ ॾाढा फ़ाइदा आहिनि जीअं मां ॿुधाए छॾियांव योगा में अलॻि अलॻि आसना हूंदा आहिनि शिव आसना पंच आसना त असांजे सैंटर ते हो सभु आसना सिखाया वेंदा आहिनि तव्हांखे घर लाइ बि ॿुधाए सघंदा आहियूं असां की तव्हांजे घर में अगरि कंहिंखे कोई ब्लड प्रैशर जी तक़लीफ़ आहे कंहिंखे जाम लेडिस के असांखे थायरॉइड जी तक़लीफ़ हूंदी आहे जीअं डॉक्टर चवंदा आहिनि की तव्हांखे त ब्लड प्रैशर और थायरॉइड आहे त तव्हांखे हमेशह लाइ गोरी चालू रखिणी पवंदव पर योगा हिकु अहिड़ो इलाजु आहे जे जंहिंमें तव्हांजी थायरॉइड जी बि गोरी बंदि थी थी सघे त तव्हां हिकु बार असांजे सैंटर ते अची ॾिसो तव्हां ॿ टे ॾींहं योगा में असां सां जॉयन थी ॾिसो तव्हांखे पाण ई फ़ाइदो फील थींदो हा जीअं तव्हांजे गर्दनि में अकड़ थी पए कमर में बि काफ़ी माण्हुनि खे अकड़ पवंदी आहे त उन अकड़ खे बि दूर करण लाइ बि अलॻि अलॻि आसना हूंदा आहिनि जीअं शिव आसना हूंदो आहे तव्हांखे स्ट्रेट लेटी करे एक्सरसाइज़ कराई वेंदी आहे हुनखे शिव आसना चइबो आहे अलॻि अलॻि असांजी शरीर जी पंहिंजी अलॻि अलॻि आसना हूंदा आहिनि त तव्हांखे असांजो सैंटर योगा सैंटर में हर तक़लीफ़ जूं फ़ाइदो तव्हांखे पाण खे ई महसूस थींदो जॉइन थियण खां पोइ और मां तव्हांखे हे बि ॿुधाए सघां की अलॻि अलॻि असांजी बैचिस चालू हूंदियूं आहिनि सुबुह जो छएं बजे खां असांजी बैच चालू थींदी आहे छए खां सते ताईं लेडिस बैच हूंदी आहे सते खां साढी अठे ताईं चिल्ड्रन्स जी बैच थींदी आहे किड्स जी त तव्हां कंहिंमें एनरोल थियणु चाहींदव ठीकु आहे त छए खां सते बजे ताईं मां तव्हांजो रजिस्ट्रेशन करे छॾां जी जी ठीकु आहे मां तव्हां जी एंटरी करे थी छॾियांव सुभाणे तव्हां सैंटर ते अची वञो ओके मैम ठीकु आहे जय झूलेलाल दीदी